हाँ हाँ

ओके हाँ क्या नाम तो कहाँ से बात कर रहे आप भोपाल में किस जगह रहते हो आप तो क्या आपने क्या क्वालिफिकेशन में क्या किया है आपने क्या है क्वालिफिकेशन का एम बी ए कम्प्लीट है किस कॉलेज से आपने एम बी ए किया है तो ठीक है आपने एम बी ए किया हुआ है आपको कंप्यूटर नॉलेज तो होगा ही अच्छा ओके तो आपके पास सिक्स मंथ का डिप्लोमा है किसी चीज का मतलब किसी चीज जो आपने किया हो डिप्लोमा है ओके क्या स्किल्स है आपकी

बेटर है क्या हॉबीज हैं आपकी ठीक है आप है ना कल इवनिंग में पांच बजे आ जाइए ऑफिस ठीक है तो मैं आपको मिलकर हम डिस्कस कर लेते है है ना तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल